रोड खराब हइ गाड़ी घोड़ा बन्द हो जाता है हो जाए हइ कीचड़ हइ बहुते पानि लगै हइ अथी रोड आओर बनबा देतै कतेक दिक्कत होता है होइ हइ से किछु कहैके नहि से जाइ आबैमे बहुत दिक्कत होइ हइ से रोड रोड बार बना देथिन निम्मन से जे गाड़ी घोड़ा अएतै जेतै बजार जाम लागल हइ रोड आओर टुटल फटल हइ जे बनि जेते तऽ निम्मनसँ गाड़ी घोड़ा जेतै अएतै

एतेक किच्चड़ हइ से किछु कहैके नहि हइ